हाइक करने के लिए मैं सबसे ज़्यादा पहाड़ पहाड़ी क्षेत्र को चुनती हूँ और मेरे घर के थोड़े से दूर पर पहाड़ इस्थित हैं जिस पर मैं जाती रहती हूँ पहाड़ों का आनन्द लेना भी एक अलग ही अपना एक मज़ा होता है पहाड़ों में कई प्रकार के हमें ऊँचे टीले रहते हैं जिस पर हम चढ़ते हैं देखते हैं और मज़े करते हैं पहाड़ जंगल अब जंगलों में भी ऐसी कई चीज़ें पाई जाती हैं जिसका हम लुत्फ़ उठाते हैं हम ऐसी जगह पर घूमने जाते हैं सैर सपाटा वग़ैरह तो वहाँ पर भी हमें यह सब चीज़ें देखने को मिलती हैं और समुद्र तट भी रहता है जहाँ पर हम घूमने जाते हैं तो यह सब देखने को मिलते हैं और बर्फीले पहाड़ भी होते हैं जैसे कुल्लू मनाली शिमला आदि जगह पर हमें कश्मीर में यह सब देखने को मिलते हैं और जंगलों में पहाड़ों पर सूर्यास्त के बारे में एक अलग ही नज़ारा होता है जिसके बारे में हम देखते हैं कि बहुत ही सुन्दर सुन्दर दृश्य नज़र आता है और हम वहाँ पर आजकल मोबाइल लेकर जाते हैं और फ़ोटो वग़ैरह लेते हैं और वहाँ का व्यू बहुत ही सुन्दर नज़र आता है जिसको हम एक लोहा लुभावना प्रदर्शित करते हैं और हम जो इन्टरनेट पर ही फ़ोटो क्लिक कर कर डालते हैं सूर्यास्त की ने ओर एकदम ग्रीन ग्रीन हरियाली रहती है और और हम उधर का सुन्दर नज़ारा देखकर बहुत ही ख़ुश होते हैं और हमें कुछ मज़ा भी आता है और वहाँ पर हम कुछ मस्ती एन्जॉय भी करते हैं और वहाँ का दृश्य भी बहुत खूबसूरत होता है